चवंदा आहिनि की मीडिया समाज जो चौथो स्तंब थींदी आहे त मां इनक्रैडेबल न्यूसपेपर ऐं न्यूस चैनल जी एडिटर आहियां याने संपादक आहियां ऐं हीअ मुंहिंजो ख़ुदि जो न्यूसपेपर ऐं न्यूस चैनल आहे त हुन में मां हमेशह चवंदी आहियां की सुठी स्टोरियूं जेका माण्हुनि खे आकर्षित ऐं प्रेरित कनि अहिड़ियूं स्टोरियूं असांजे पेपर में छपजे ऐं असां हुननि स्टोरियुनि की देश विदेश ताईं ऐं अलॻि अलॻि डिजिटल मीडिया में सर्कुलेट करे सघूं ऐं पहुचाए सघूं छोकी अॼुकल्ह जे टाइम ते हार्ड कॉपी खां वधीक माण्हू वॉट्सप ऐं सोशल मीडिया में न्यूस पढ़णु वधीक था प्रैफर कनि त मां सॼी कोशिश कंदी आहियां की जेका बि कलाकार आहिनि हुननि जी कला खे मां पंहिंजे न्यूसपेपर में प्रकाशित कयां ऐं हुनन खां पो प्रकाशित करे करे हुननि खे देश विदेश जे अलॻि अलॻि वॉट्सप ग्रुपनि में शेयर कयां ताकी माण्हू हीअ सम्झी सघनि की कच्छ में केतिरी कला आहे ऐं हुननि खे वधीक बैटर स्थान ऐं औपॉर्चुनिटीस मिले खाली कच्छ में न बल्कि सॼे हिंदुस्तान में जिते बि उन्हनि खे बैटर औपॉर्चुनिटीस मिली सघे अहिड़ी अहिड़ी जॻहियुनि में मां हुननि कलाकारनि जो न्यूस शेयर कंदी आहियां ऐं हुननि खे बैटर औपॉर्चुनिटीस बैटर अर्निंग्स मिले हुननि जो धंधो ऐं हुनन जी कला अना वधीक वधंदी वञे गवरमेंट अवॉड्स मिलनि उन्हनि खे ऐं सरकार बि उन्हनि खे एप्रिशिएट कनि ऐं प्रशंसा कनि ऐं हुन उहा कला में पंहिंजे कला वधाइण लाइ वधीक प्रेरित थिए हीअ कोशिश असां कंदा रहंदा आहियूं असो मां मुंहिंजे न्यूसपेपर जे माध्यम सां हिननि कलाकारनि खे स्थान ॾींदी रहंदी आहियां ऐं अलॻि अलॻि ग्रुपन में हुननि जो न्यूस शेयर कंदी वेंदी आहियां